ॾिसो मुंहिंजी नज़र में सोशल मिडिया इलाही सुठो आहे अगरि असां ढंग सां यूस कयूं त हाणे ॾिसो काफ़ी सारा अञा बि डांसर आहिनि जो शोशल मिडिया जी मदद सां केतिरा तरक़ी करे वठंदा आहिनि इहे न केतिरो त रोक कमाए वठंदा आहिनि केवल हिकु नृत और डांस करण सां छो छो त हाणे हा अॼुकल्ह जी जनरेशन काफ़ी सारा सुठा सुठा ऑनलाइन प्लैटफॉम ठाहे रखियो आहे कि भई पंहिंजी विडियो ठाहे करे विझी रख पहिरें ज़माननि ते त माण्हुनि खे ख़बर ई न हुई किथे असां कंहिंखे ॾेखारियूं कहां से असां कमायूं कि कीअं छा कयूं हाणे त इलाही सभु कुझु हेतिरो आसानु थी वियो आहे कि बसि माण्हुनि खे पंहिंजी सुठो डांस जी विडियो ठाहे करे शोशल मिडिया ते हणई लॻायूं त इहे इलाही सुठो थी वियो आहे ॿियो इहो आहे कि हाणे त ट्युटोरियल बि ठहिया ठहंदा वञनि था हिन में छा थींदो आहे कि भई माण्हुनि खे डांस सेखारनि हुते स्टेप बाए स्टेप हिकु हिकु करे माण्हुनि खे सेखारींदा आहिनि त इहे हेतिरो सुठो थी वियो आहे कि जंहिं माण माण्हू कुझु करे बि न सघंदा आहिनि उहो बि पंहिंजो सिखी करे माण्हुनि खे डांस ॾेखारे करे एंटरटेन करे करे थोरा रोक उहो बि कमाए सघंदा आहिनि त इहे अॼुकल्ह मुंहिंजी नज़र में शोशल मिडिया और इहे जो ऑनलाइन डांस टुटोरियल्स जो ठीन ठहंदा वञनि था इहे इलाही सुठो आहे और माण्हुनि जो हिकु तरीक़े सां करियर बि ठाहिनि था हा न त करियर कीअं ठाहिनि था छो त हाणे जो माण्हू आहिनि उहो सभु सिखी करे मा माण्हुनि खे सेखारिनि बि था हुनजो हुनजो बि चार्ज भई हुनजा बि त रोक वठंदा कि भई मां तोखे सेखारियां थो हुनजा बि रोक आहे और जो शोशल मिडिया में अगरि तव्हां पंहिंजे पाणि सां फ़ेमस थी वियो त भई हुन में बि वाह वाह आहे छो दफ़े हुन में जो आहिनि वैबसाइट वारा या जिथे बि तव्हां पंहिंजी विडियो विझो था अब जेतिरो तव्हांजो फॉलोवर्स वधंदो जेतिरो माण्हू तव्हांजो डांस पसंदि कंदो त हुते ई तव्हांजो रोक बि वधंदो हा न छो त हूअं ॾींदा न कि भई तव्हां हेतिरा पॉपुलर कीअं आहियो त भई तव्हांखे हेतिरो बि रोक मिलंदो त इहे त मुंहिंजी नज़र में इलाही सुठो आहे कि भई हर माण्हुनि खे त इहो करिणो ई खपे